اُتّر پردیش نے ہندوستان اور دنیا میں کئی اہم ثقافتی اور سماجی شراکتیں دی ہیں یہاں کچھ اہم پہلوؤں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا مصوری پینٹنگ یہ آرٹ کی ایک مشہور شکل ہے جو اتر پردیش میں مقبول ہے مصوری اور دستکاری مختلف قسم کی دستکاری جیسے لکڑی کی کاری گری پیتل کے کام اور چمڑے کی منصوعات پر یو پی سے وابستہ ہیں اردو اور ہندی ادب اُتّر پردیش نے کئی مشہور شعرا اور ادیب پیدا کیے ہیں جیسے میر تقی میر غالب اور فراق گورکھپوری ہندی ادب میں بھی کئی مشہور نام جیسے پریم چندر اور مہا دیوی ورما شامل ہیں رامائن اور مہا بھارت دونوں مہاکاریوں کا تاریخی تعلق یو پی سے ہے خاص طور میں پر ایودھیا اور ہستانا پور کلاسیکی موسیقی اتر پردیش کا بنارس کتھک اور مختلف قسم کے راگوں کا گہوارہ ہے بنارس گھرانا اور لکھنؤ گھرانا کتھک کے دو اہم مراکز ہیں نغمے اور گانے بھجن قوالی اور غزل کے میدان میں بھی یو پی نے اہم کردار ادا کیا ہے بنارس ہندو یونیورسٹی بی ایچ یو وارانسی میں قائم ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے جو سائنس ٹیکنالوجی اور مختلف علوم میں تحقیق کے لیے مشہور ہے آئی آئی ٹی کانپور اُتّر پردیش میں موجود یہ ادارہ تکنیکی تعلیم اور تحقیق کے میدان میں اہم کردار ادا کرتا ہے کمبھ میلہ کمبھ میلہ دنیا کی سب سے بڑی مذہبی اجتماع کمبھا میلہ الہ آباد یعنی پریاگ راج میں منعقد ہوتا ہے دیوالی اور ہولی اتر پردیش میں دیوالی اور ہولی جیسی تقریبات بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہے جو ملک بھر میں مشہور ہیں تاج محل آگرہ میں واقع یہ عالمی ورثہ کی فہرست میں شامل ہے اور دنیا بھر میں یو پی کی شناخت بن چکا ہے فتح پور سیکری مغل سلطنت کا ایک اہم شہر جو اپنی تاریخ اور فن تعمیر کے لیے مشہور ہے امن اور ہم آہنگی اُتّر پردیش مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں کا مسکن ہے جو ملک کی سماجی ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے تعلیم کئی مشہور تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں جیسے الہ آباد یونیورسٹی یو پی میں واقع ہیں جو تعلیمی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اُتّر پردیش کی یہ ثقافتی اور سماجی شراکتیں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں اس کی شناخت بناتی ہیں